ابھی ایک ہفتہ پہلے دیوالی کا آفر چل رہا تھا تو میں امین آباد مارکٹ گیا اور وہاں سے میں نے چار چیئر خرید کے لائی جو مجھے بارہ سو روپئے میں چار چیئر پڑی تھی اور وہ چیئر کو میں یوز کر رہا ہوں وہ چیئر بہت کمفرٹیبل چیئر ہے ماشاء اللہ اور بہت اچھی چیئر ہے بہت اچھے سے میں اس پہ بیٹھ پا رہا ہوں اور میرے گھر والے دیکھ کے اس چیئر پہ بہت خوش ہو رہے ہیں اور مجھے مجھ سے میں نے اس سے پہلے بھی چیئر لیا تھا وہ تقریباً دس سال تک چلی تھی اسی کمپنی کی اور مجھے امید ہے کہ یہ چیئر آئندہ دس سال تک چلے گی اور میں اور کسٹمر کو آپ کے دکان پر بھیجوں گا اس کی دکان پر جہاں سے میں چیئر لایا ہوں چار چیئر کافی سستی بھی ملی اور کافی مضبوط اچھی گارنٹی کی اور وہ اس کی پلاسٹک بہت زیادہ مضبوط ہے